ہمارے ایریا میں خاتون کے اعتبار سے بھی جو ہے ہر چیز کا نظام ہے تعلیمی نظام ہے اور جو ہے غریب اور جو ہے مزدور قسم کے عورت ہے اس کے اعتبار سے بھی ہمارے یہاں فنڈنگ کا ذریعہ ہے اور جو اس کی مدد کے اعتبار سے تنظیمیں بنی ہیں اور جو ہے اس کے شادی بیاہ کے اعتبار سے بھی سہولت ہوتا ہے آسانی ہوتا ہے کچھ رقم اس کو ملتا ہے شادی بیاہ کے موقع پہ اس کو سارا سامان اور جو ہے جو چیز کی ضرورت وہ چیز کو مہیا کیا جاتا ہے اور جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے اس کی شادی اس کی پرورش ہو جاتی ہے یہ ہمارے علاقہ میں سہولت ہے بڑا تعلیم کے اعتبار سے بھی سہولت ہے اور جو ہے کوئی غریب طبقہ ہے مزدور طبقہ ہے اس کے اعتبار سے بھی اس کے گھر والوں کی سہولت اور کھانے پینے کا نظام اور جو ہے شادی بیاہ لین دین کے اعتبار سے وہ سب معاملہ ٹھیک ہے اس میں آسانی ہے سہولت ہے اسی لیے کچھ رقم وغیرہ بھی مدد کے طور پہ دیا جاتا ہے اور جو ہے اس کی دیکھ ریکھ اس کے بعد گھر والوں کی دیکھ ریکھ کا ہے نا ہر چیز کو مہیا مہیا کیا جاتا ہے اور جو ہے آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے اور جو ہے غریب کو کچھ یہاں کی طرف سے محلہ کے حساب سے جو اس کو کچھ پیسہ ویسہ مل جاتا ہے اور جو اس کے زندگی جینے میں سہولت آسانی ہو جاتی ہے اسی لیے ہر ایک کے لیے ضروری ہے